हाँ मैं मेरी नौकरी और केरियर के संबंध में भविष्य में देख रहा हूँ कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ शिक्षा में तो मैं नौकरी वैसे तो गवर्मेंट तो नहीं कर सकता लेकिन मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है और मेरे भविष्य में यह करना चाहता हूं कि मैं तो बहुत पीछे रह गया लेकिन मेरा बच्चा मेरी तरह ऐसे कमज़ोर और पीछे ना रहे उसकी स्थिति सुधारने के लिए मैं रात दिन महनत करता हूँ और मेरे बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत कुछ महनत कर रहा हूँ